जेह्के साढ़े मतलब कि पिछड़े दे ग्रांऽवाज़ ऐ ओ न उंदे बिच जेह्की लोकें दी अह् दूर दूर तक्कर नेईं पुज्जी पा दी ओह् अपने गितै किश नेईं बोल्ली पांदे ओह्दा एह् कारण ऐ कि' उ'नेंगी स्हेई मात्रा बिच जेह्की उं'दी पढ़ाई नेईं थ्होई सकदी हून जि'यां पढ़ाई नेईं थ्होई सकदी उं'दा केह् कारण होंदी कि उं'दे जेह्ड़े मां प्योऽ होंदे ओह् बड़े गरीब होंदे ते ओह् इन्ना नेईं करी पांदे की बच्चें गी अपने स्कूल भेजी सकन ते ते जेह्की शिक्षा होंंदी ओह् हासिल करी सकन एह् इस तरीकै कन्नै होंदा उनेंगी बड़ियां गै चीज़ां दिक्खना पौंदियां ते उं'दी वाज़ जेह्की कोई नेईं सुनदा ते उ'नेंगी बहुत गै मुशकलां होंदियां जेह्कियां दिक्खना पौंदियां ते सैह्नां पौंदियां